مسلم مذہبی طریقوں سے متعلق گانے جیسے قوالی نعت کلام کی شکل میں پائے جاتے ہیں قوالی موسیقی کا ایک قسم ہے جو صوفیانہ اصولوں اور روحانیت کی باتیں بیان کرتی ہے جبکہ نعت کلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے یہ گانے عموما مسلمان مجلس اور دینی تقریبات میں استعمال ہوتے ہیں قوالی کن فیکن مجھے بہت پسند ہے اس میں میوزک اور سنگر کی آواز مجھے بہت پسند آئی